دیکھیں میں کپڑے دھونے کے لیے عام طور پر واشنگ مشین استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس سے وقت اور محنت دونوں بچتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ مشین کو پوری طرح بھر کر چلاؤں تاکہ بار بار دھونے کی ضرورت نہ پڑے اور پانی کی بچت ہو سکے صابن یا سرف بھی مناسب مقدار میں ہی ڈالتا ہوں تاکہ زیادہ جھاناک نہ بنے اور کام کم پانی سے ہی اچھا دھل جائے خشک کرنے کے لیے اگر دھوپ نکلی ہو تو کپڑے کھلے آسمان تلے رسی پر ڈال دیتا ہوں اس سے بجلی بھی بچتی ہے اور کپڑے قدرتی طور پر تازہ خوشبو کے ساتھ سوکھتے ہیں بارش یا سرد موسم میں بھی گھر کے اندر ہلکی سی ہووادار جگہ پر کپڑے لٹکا دیتا ہوں یا اگر ضرورت پڑے تو مشین کے ڈرائر کا استعمال کرتا ہوں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لیک ہونے والی نلکیاں یا خراب پائپ جلدی مرمت کرا لوں تاکہ پانی ضائع نہ ہو میرا خیال ہے اگر ہم سب تھوڑی سی احتیاط رکھیں تو کافی مقدار میں پانی بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ قیمتی وسیلہ ہے اور ہر ایک کو اس کی قدر کرنی چاہیے